मुंहिंजे शहरनि में अगरि मां चयां की भई ॿारनि जो शोषण थी रहियो आहे उन्हनि खां कमु कराए रहिया आहिनि नंढे नंढे ॿारनि खां त उहा मुंहिंजे शहर में त ॾाढो घटि आहे छोकी असांए हिते जेकी पुलिस व्यवस्था आहे ऐं जेका क़ाइदा क़ानून आहिनि उहे जाम सुठी तरह फॉलो थींदा आहिनि त बि मां ॾिठो आहे की चाहिं जा जेका ॻला आहिनि ऐं लारियूं आहिनि त उन्हनि ते ॿार वेठा हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खां कमु कराईंदा आहिनि जीअं ॿासणु धुअण जो हुजे कोप धुअण जा हुजनि या थालियूं साफ़ु करण जो हुजे टेबल त कोई कोई नंढी नंढी जॻहियुनि ते तव्हांखे ॾिसणु अची वेंदो आहे पर घणो करे मुंहिंजे सूरत शहर में तव्हांखे इहो ॿारनि जो जेको शोषणु आहे उहो तव्हांखे ॾिसणु घटि मिलंदो छोकी हिते क़ाइदा क़ानून जो स्ट्रिक्ली जाम सुठी तरह फॉ फॉलो थींदो आहे ऐं माण्हू पालन कंदा आहिनि त अहिड़ी वाधारे तकलीफ़ त मुंहिंजे शहर में कोन्हे पर मां ॿिए हंधि जिते किथे ॿाहिरि शहरनि में वेंदो आहियां त उते मां ॿारनि खे ॾिसंदो आहियां त चाहिं जे लारीयुनि ते ऐं होटलुनि में वाधारे करे घणो करे ॾिसणु ईंदा आहिनि बाक़ी त हाणे धीरे धीरे माण्हू बि सुधिरी रहिया आहिनि ऐं ईअं कोई ॿारनि खां शोषणु हाणे बंदि ई थी वियो आहे हालांकि